जी जी हैलो जय झूले जय जय झूलेलाल नी त मूं वटि जॉर्जट बि आहे प्रिंटेड साड़ी आहे शिफॉन जी आहे

ॿियो ॿियो ॿियो कॉटन जी बि रखंदा आहियूं हा ॿ म त कॉटन जी साड़ियूं लॻभॻि लॻभॻि खां हिकु सत सौ या अठ सौ रुपे खां स्टाट थींदी आहे सत सौ या अठ सौ रुपिया खां चालू थींदी आहे जॉर्जेट जी त माना अलॻि अलॻि क्वालिटी आहे हिकदमि घटि में घटि पंज सौ रुपिया खां स्टार्ट थींदी आहे जी अच्छा अघि तव्हांखे हुन वैरायटी में खपेव तव्हांखे त तव्हांखे त तव्हांखे त पंद्रहें अठे खां स्टार्ट थींदी आहे जेका माना अंदरि ॿाहिरि ॿई पाए सघबी शादीयुनि हा शादीयुनि वादीयुनि में सम्झो फैमिली जे फंक्शन में पाए सघंबी आहे पार्टीयुनि में पाए सघबी आहे लॻभॻि ईंदो पंद्रहां पेटनी त थोरी महांगी ईंदी आहे पेटनी जा नमूना हा पेटनी साढा चारि हज़ार खां मथे स्टार्ट थींदी आहे हा पेटनी साड़ी महांगी हूंदी आहे उनमें का कारीगरी जाम माना इहो त माना हुनमें जेको अ प्रिंट हूंदो आहे न हो ॾाढो हो ॾाढो उचे हिनजो हूंदो आहे ऐं हुनमें थींदो छा चइबो हुनमें इअं माना सम्झो अ एॾो माना हीअं थियल हूंदो आहे हुनमें हा मां पेटनी में तव्हांखे वधि में वधि मां तव्हांखे फॉल करे ॾेई सघां थो पोइ असां असांजे दुकानु जे भरसां भागो साड़ी बि आहे हा पर हो हुअ साड़ी माना अ थोड़ो घटि वधि हलंदियूं आहिनि अघुनि जे हिसाब सां थोरो मथे हूंदी आहे हिन लाइ थोरो घटि वधि हलंदियूं आहिनि पोइ हुनमें हुनमें बि वैरायटी आहे मां वटि तव्हांखे भागो साड़ी खपेव जी सभु आहे इनमें आहे न इनमें इनमें आहे इहा त आहे जंहिंमें जंहिंमें कारो पट्टो बॉर्डर हुजे ईअं तव्हांखे ईअं तव्हांखे नीरो नीलो पट्टो बॉर्डर हुजे तव्हांखे ईअ हा हा त तव्हां सां हुनमें बि मिली सघे थी त ऐं उनमें ऐं उनमें सोने जी बि ईंदव कारे खां सोने जी बि छा चएबो आहे उथी करे ईंदो आहे के माना फ़ोटो वोटो कढाईंदव ना हिकदमि माना हुनजो हुनमें छा चइबो आहे ॾाढो घणा सुठो फ़ोटो वारा डिटेल फ़ोटो ईंदो आहे माना हुनमें हा उहेई उहेई हा हा मां मां मां मां तव्हांखे कुझु फ़ोटा मोकिलियांव थो तव्हांखे हा तव्हांजे नंबर ते तव्हांखे फ़ोटा मोकिलियांव थो तव्हां ॾिसी वठो हुनमां सिलेक्ट करे वठो पोइ उनमे मां तव्हांखे अञा वैराइटी ॾेखारे सघंदुसि जी जी जी जी जय जय जय जय झूलेलाल जय झूलेलाल